असांजी सिंधी ज़ायफ़ुनि खे जो कोई कमु करिणो आहे कोई धंधो व्यापार करिणो आहे त सरकार उन्हनि खे सिलाई मशीन लाइ बि मदद ॾे थी अने उन में बि स्कीम हुजनि थियूं अने कर्ज़ु ॾे थी सरकार उन्हनि खे उन सिलाई मशीन वठण लाइ